سلام علیکم خیریت سے ہو جی جی جی جی ابھی نیا مال آیا بتاؤ آپ آ جاؤ جی ٹھیک ہے